गाँव घर में जैसे कि झगड़ा हो गया तो उसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है भाई भाई में झगड़ा हो गया उसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है जैसे अगर खेत का झगड़ा हो गया उसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है चाहे गाँव घर में चाहें कहीं जा रहे हैं चोरी हो गया लूट लिया रिश्वत माँगता है क्या कहता है यह बोलता है यह चीज़ नहीं वह चीज़ नहीं है इतना रिश्वत दो घूस दो तब छोड़ेंगे फ़िर छोड़ता है चाहें लड़ाई झगड़ा हो गया चाहें क्या कहता है बेन बेनटेन बेंक में बेंक लूट लिया तो उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है जैसे को हो गया क्या कहता है यह घर में चोरी हो गया उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहे बगल घर में चोरी ऊ मारपीट हो गया उसके लिए घर कानून को बुलाना पड़ता है जैसे के हो गया क्या कहता है भाई भाई में झगड़ा हो गया तो उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहें गाँव गोत या भाई में हो गया झगड़ा उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहें रास्ते में जा रहे हैं किसी से झगड़ा हो गया मारपीट हो गया उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहें घर गाँव में जा रहे हैं कहें और बाइक छीन लिया तो उसके लिए कानून को खोजना पड़ता है चाहें जा रहे हैं कहीं गाड़ी से लूट लिया पैसा लूट लिया बेंक से निकल रहे हैं बेंक से निकलते हुए कोई छीन लिया पैसा तो उसके लिए कानून को खोजना पड़ता है चाहें रास्ते में जा रहे हैं कोई क्या कहता है यह मारपीट लिया मारपीट कर बेहोश कर दिया उसके लिए कानून को खोजना पड़ता है चाहें क्या कहता है यह किसी का मडर कर दिया तो उसके लिए कानून को खोजना पड़ता है चाहें किसी को क्या कहता है यह गए कहें कए गए हमको मार दिया उसके लिए कानून खोजना पड़ता है चाहे किसी को बेगुएसराय में झगड़ा हो गया चाहे किसी को मडर कर दिया चाहें बेंक लूट लिया चाहें जहे जा रहे हैं पुलिस वाले पकड़ लिया पकड़कर क्या कहता है घूस माँगने लगते हैं घूस देना पड़ता है चाहें गाँव घर में क्या कहता है यह झगड़ा हो गया गोतिया में झगड़ा हो गया तो उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहें क्या कहता है यह भाई बहन में झगड़ा हो गया चचा पिती में झगड़ा हो गया उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहें बोरिया में झगड़ा हो गया तो उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है दोस्त से झगड़ा हो गया तो उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है जैसे क्या कहता है जे किसी को जा रहे हैं कोई दोस्त वहीं मिलकर मुझे लूट लिया चाहें किडनैप कर लिया बच्चे को किडनैप कर लिया तो उसके लिए कानून को बुलाना पड़ता है चाहें जा रहे हैं हमको ही कोई किडनैप कर लिया तो उसके लिए कानून को खोजना पड़ता है चाहें घर में किसी फैमिली को किडनैप कर लिया उसके लिए कानून को खोजना पड़ता है और चाहें अब ओ कानून आता है तो घूस माँगता है कहता है हमको इतना पैसा दो तब करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे क्या करेंगे किसी को बाइक चोरी हो जाता है उसके लिए लिखाते हैं तो घूस मँगता है पुलिस कानून कानून का व्यवस्था सहारा लेना पड़ता है लेकिन कानून सहारा नहीं देता है औ हमें असने